भगवानके नाम लै छियै पूजा पाठमे जाइ छियै करय छियै धरमके रास्तापर रहय छियै भगवानके नाम लै छियै जय भगवान केना रखबै हमरा राखियौ भगवानके नाम लै छियै जय भगवान जय भगवान सीता राम करय छियै जय भगवान जय भगवान सीता राम सीता राम करय छियै भगवानके नाम लै छियै मंगलमे जाइ छियै अहाँके गोष्ठीमे जाइ छियै शिव चर्चामे जाइ छियै शिव रात्रि एतय भगवानके नाम लेबय विष्णु भगवानके नाम लै छियनि देवता पित्तरके नाम लै छियनि बजरंग बलीके नाम लै छियनि धर्मेके रास्तापर चलय छियै भगवान जेना रखथिन तेना रहय छियै जय भगवान जय भगवान सीता राम सीता राम करय छियै भगवानके नाम लै छियै दिन राति भगवानेके नाम लेलहुँ बाल बच्चा छै कमाइ हइ खाइ हइ देखतै नहि देखतै से तऽ भगवानके मर्जी हइ जय भगवान जय भगवान करय छियै जय भगवान जय भगवान मंगल बला गोष्ठीमे रामायण सुनय छियै रामायण कथा सुनय छियै सीता रामवला सीता राम कथा सुनय छियै गोष्ठीमे जाइ छियै भगवानके रामायण पोथी सब सुनय छियै ओइमे चलि जाइ छियै नँगराइतो गोर लगय छियनि भगवानके भगवानके आस्थामे कोइ कहय हइ मना करय हइ हम असगरे तैयौ जाइ छियनि भगवानके स्थानमे भगवान जेना रखथिन तेना रहय छियै भगवान भगवान करय छियै दिन राति